म्हाज्या आवयन रांदिल्ले नुस्त्याचें हुमण शीत तांबडी भाजी आनी सुंगटाची चिली म्हाका खूब बरी लागता आनी ती म्हाज्या कुटुबां बराबर खावपाक खूब बरें दिसता